जोंनि ओनसोलाव नाहा थांनाय जोंनि बर' हारिफ्रा नाहा थांनो ना हमनो खोब जोबोद मोजां मोनो नाथाय आङो धोरोमनि मानसि हिसाबै धोरोमनि सासे सुबुं हिसाबै आङो नाहा थांफेराखै आं नाखौ हमफेराखै नाथाय नुना मोन्दों जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनि ना हमनायखौ आं ओरैबायदि नुदों लैहोर लैहोर दैमायाव जेखाइ खबाइ फल' आस्रा जे लानानै थांनानै हमो ओरैबायदि हमो फल'खौ दैयाव जोबहरो बेनिफ्राय मब्लाबा समाव हरथास खालाव ओरैबायदि खालामो नाया नाङोब्लाबो गिदिर नाफ्रा फल'नि साजों बारग' लाङो नाथाइ खोब मोजाङै माबा खालामोब्ला नाङोब्ला आखाइखौ फल'आव सोहरनानै नाखौ माने बोखांनायखौ जों नुयो आरो जे सारनायाव जोंबो गोबां ना मोन्नो हायो आरो ना गुरनाय ना गुरनायाव जोंनि हारिनि बर' हिन्जावफ्रा फाक्सिल मोनसे ग्रोब ग्रोब ग्रोब ग्रोब ओरैबायदि नायनो गोनां खोब माने महिनि गोनां आरो हिन्जावफोरनि ना हमनाया बेबायदि रोखोमै माने ना हमनाय जायो आरो